हेल' अ गाइखेरा सेरथ'वाखैर' दाहायसो सेरगोन इदिनो माबा जालायलाङो बेलासिनि दुइथा गाहाम फुङावबो खेबसे सेरो फुंनिया गैला ना बेलासेयाव आरो दा खोनसे सेरब्लासो मोनगोन फुंनिया लांजोब्बाय ओइ गुवाला लाङो गाइखेर बेफारिया दामआ पन्द्र' थाखा बेसांसो नांगौ अ आदा लिटारसो आदा लिटारब्ला जागोनखोमा खिन्थु मोसौखौ एसे गांसो जाहोग्रोनांगोन माब्लाबा आरो गांसो मोनजायाब्ला गाइखेराबो ओंखाराना

आरो टाइमाव हा थाब गाइखेरा सेरथावना जाब्लासो सेरनो हागोन आरो गांसो मोनजायाब्ला गाइखेर ओंखारा ना सेरनानै लस जागोन ए आलासि फैनो नागिरदो दसे नेहोनो हागोन माथो आलासिखौ ए ओइ आरो सेरग्रा मालिखआबो फैनांगोन ना मालिखआबो बेलेगावसो थांदो नङाब्ला गाइखेरा सेराब्लालाय बहा मोनलांनो गांसो मोजां मोनजायाब्ला आरो गाइखेराबो ओंखाराना मोसौआबो खस्थ' जायो फुङावबो खोनसे सेरोना बेखायनो मासेल' खोननै सेरो मासेखौनो फुङावलाय सातथासोआवनो सेरो फुंनिया दा आरो फुंनिया गैलाना जोब्बाय बेखायनो दा बेलासेखौ मोनगोन दुथासोआव सेरोब्ला दुथा आरायथा दा आरो मालिखबो गैया आरो गांसो मोजां जाहोग्रोना लानांगोन जोङो मोसौखौ दे दा खिथाहरगोन आं आरो नोंसोर लांफैनो सोलाबोब्ला फैब्लानो जाबाय दालाय माथो खालामबाय थादो ए होमब्लालाय बेरायनो फैब्लानो जायोना गाइखेर लांथाव थाव अ दे होमब्ला दा लांफैब्लानो जाबाय दे